पंज छे दिन मैं दिल्ली रेही दिल्ली दा ओह्दे बाद अस परतियै जम्मू घर वापस आइये फिर घर दा सिस्टम चली पेआ कम्म करना घर दा बाह्र दा सारा ही फिर ओह्दे बाद मैं शिरिनगर बी गेई ही उद्धर बी बड़ा मजा आया उद्धर ते प्हाड़ दिक्खने दा बड़ा मजा आया बड़ी सारी जगह उत्थै घुम्मे जि'यां के सोनामर्ग होइया डल लेक दिक्खी उत्थै बारामूला गे उं'दे क उद्धर अस कुसै दे घर रुके दे हे उ'नैं बड़ी शैल खातरदारी कीती उद्धर दी वादियां बड़ियां शैल न प्हाड़ जिसी लोक आखदे मजा बड़ा आया उद्धर कोई चार पंज दिन अस उत्थै वी रुक्के रुके मेरे कन्नै होर बी चार पंज लोक गेदे हे ते उत्थै

डल लेक दा पूरा असें चक्कर लाया ते बड़ा मजा आया जियां कि अस आक्खने आं कि जिल्लै चार पंज लोक अस कट्ठे होइयै गेदे होचै ते बैसे बी असें बड़ा मजा औंदा गप्पां शाप्पां मारो ते गाने गूने सुनो ते डांस वांस करो ते सारा ही मजा ही आंदा उद्धरो होइयै आओ जेल्लै फिर उ'दे बाद घर आइये इयां ते मैं हर जगह बड़ी बड़ी सारी जगह गेई आं जम्मू च वी घुम्मने दा बड़ा मजा औंदा ऐ और बी मैं बड़ी सारी ऐसी जगह नै जुत्थै जुत्थै मैं घुम्मने वास्तै गेदी आं घर घर दे म्हौल च बाह्र दे म्हौल च मजा ते आंदा ही ऐ जेल्लै जाओ ते